ڈاک ٹكٹ سكے یہ سب چیز اس لیے ركھا جاتا ہے یہ پرانی یادیں ہیں پرانی یادداشت تازی ہوتی ہے یہ دیكھ كر اور مین مقصد جو ہے یہ اس لیے ركھتے ہیں كہ آدمی كو سمے كا پتہ چلتا كب كا ہے ڈیٹ تاریخ دن یہ سب چیز اس سے پتہ چلتا ہے اور آدمی یہ سب چیز شوق سے ركھتے ہیں اس كا مہتوپورن یہ ہے سب سے اہم كام كہ ڈیٹ وغیرہ پتہ چلتا ہے تاریخ كب كا ہے كون سے سال كا ہے اور آدمی شوق سے ركھتے ہیں اپنے اگلی پیڑھی كو دكھلانے كے لیے یہ لوگ زیادہ تر بڑے بوڑھے لوگ كرتے ہیں جمع كرتے ہیں اور كچھ بچے بھی كرتے ہیں جو شوقین بچے ہوتے ہیں اور پہلے زمانے میں تو فون وون یہ وہ كچھ بھی نہیں ہوا كرتا تھا تو یہ سب چیز سے پتہ چل جاتا تھا اس دن میں وہاں گیا تھا اس دن وہاں جاؤں گا یا گیا تھا یا جاؤں گا كچھ بھی تو ڈیٹ سے پتہ چل جاتا ہے اس تاریخ كو یہاں گیا تھا تو اس تاریخ كو وہاں جاؤں گا سب سے زیادہ اس میں جو ہے اس سے ہمیں سیكھنے كو ملتا ہے ڈیٹ وغیرہ بھی پتہ چلتا ہے اور آدمی جو ہے اسے شوق سے ركھتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے پہلے زمانے كا سامان اور اب تو سب كے پاس فون وغیرہ ہے لیكن اب بھی ركھا ہوا ہے وہ چیز یادداست كے لیے پرانی چیزیں تو بات ہی كچھ الگ ہے اس كی ابھی ركھا ہوا ہے ركھنے والے ركھ ركھے ہیں